हां हॅलो हां टेल मी हय सांग सांग उलय हय हय हय कसली जाय अच्छा ओके

सगली आसा एपल आसा डाळमां आसा केळीं ती पियर्स म्हणटा पळय तीं आसा देन हें आसा कितें सांग अननस आसा आमे आसा आं तुका कसली जाय ती सांग आमे हाजे आसा कितें तें मांगेलाल आसा मुशेरादय आसा जाय जाल्यार हय मानकुराद हय वेरी रेयर मुद्दम हें करचें पडटलें केन्ना ती पुजा केन्ना तुजी फाल्यां यस यस यस आनी ना हय हें मांगीलाल मांगीलाल बरें आसता मांगीलाल बरें आसता न्हय तिनशा रुपयांनी धरुया तुका आं ओके ना कश्मिरी ना ती ना कश्मिरी येवंक ना आजून ही सद्याक मांगोरची हय

हय किलोनी किलोनी ती बट दोनशे दोनशे रुपया किलो आं हय हय ओके

सत्रां ह्या दिसांनी नात मोसंबी आसतली मोसंबी आसा मोसंबी ओके ओके आं

धरया तुका यो तूं डोंट वॉरी आं आनी येस केळीं केळीं जाय ओके गांवटी ओके ओके दोनूय आसा वेलचीय आसा आनी सालदाटीय आसा सालदाटी आं हय कसलें कितें हय पियर्स पियर्स आसात चलता बरी चलता आं हय हय हय हय चलता चलता आं आनी पेमेंट यू डोंट वारी पेमेंट तुवें जी पेचेर सुद्दां करूं येता आं हय हय शुवर तूं आमचो शेजारी न्हय तूं आमचो ना ना ना हय हय हय शुवर शुवर शुवर येस आनी हें तशें न्हय पुजा कसली तशें न्हय आंगय आंगयल्ली काय म्हणटा अच्छा अच्छा कारण ताणे आनी ओके ओके हय हय हय येस शुवर शुवर शुवर शुवर शुवर येस येस येस ताणें न्हय ताणें तीन मिनटां म्हणलां सो लेट अस हें कंटिन्यू ना ना तीन मिनटां जालीं ना रे ना शी दिसता पळय पळयल्या आं जालीं आं जालीं जाल्यार ओके जालीं जाल्यार कट बरें हां बाय बरें सँकेंड रॉ पळोवया कितें सांगता तो ओके या थँक्यू थँक्यू